काश्मीर जेके भारत जो स्वर्ग या स्वजरलैंड बि चवंदा आहिनि मूं कश्मीरी यात्रा कई आहे जम्मू खां कश्मीर भई का शानदार सफ़र टेड़ा मेड़ा रस्ता खाई मूं ऊंचा बर्फ़ीला पहाड़ हूं हुण तह प्राकृतिक सौंदर्य अहिड़ो उदबुध नज़ारो ॾिसी ॾाढो दिलि ख़ुशि थियो असी पहुतासीं श्रीनगर श्रीनगर में झील झील में असां नाउ ते सफ़र कयोसीं ऐं उन झील में असी खेस बि ख़रीद कईसीं ऐं तंहिंखां पोइ हिकु बाग़ीचो हुओ हुन झील जे अंदरि हिकु बाग़ीचो हुन बाग़ीचे में असां घुमियासीं हुते रील बि ठाहियोसीं ॾाढो आनंद आहियो असांखे हुन झील में श्रीनगर झील ॾाढी मशहूरु झील आहे तंहिंखां पोइ हुते बोट हॉउस आहे असां बोट हॉउस में पंहिंजी राति गुज़ारीसीं तंहिंखां पोइ असां ॿिए ॾींहं ते निकितासीं गुलमर्ग ला गुलमर्ग बर्फ़ीली छायलु बर्फ़ीश बर्फ़ ई बर्फ़ चारो तरफ़ छायलु हुई हुते बि सुठो आनंद हुओ हिन ई ऐं तंहिंखां पोइ गुलमर्ग खां पोइ सोनमर्ग हिन सोनमर्ग पहुतासीं त ॾिठासीं मथे जो ॾिसूं पिया मथे पहाड़ सोना हूं चमकनि पिया असल में सिजु जी रोशनी जॾहिं पहाड़ बर्फ़ीले पहाड़नि ते पए पई त हूं सोन वांगुरु चमकनि पिया सोनमर्ग पहुतासीं हुते असां वरी घुड़ सवारी कईसीं बर्फ़ ते घुड़ सवारी जो आनंद बि अदबुध अथव ऐं तमामु आनंदायक हुओ हुतां थी करे ऐं असी पहलगाम पहलगाम में असां कुझु शापिंग कईसीं घोड़नि ते घुमियासीं फिरियासीं यानि कुलु मिलाए कश्मीर असांखे सुठो आनंदु ॾिनो ऐं हुतां कश्मीर मां निकिरे ई शाइने विदय खां निकिरूं हेतिरो साफ़ु प्राकृत सौंदर्य हुओ सुठो ॾाढो तमामु सुठो आनंदु आहियो कश्मीर खे असांखे हर हिकु खे घटि में घटि ॿई जीवन में हिकु दफ़ो कश्मीर घुमणु खपे घुमणु खपे